گوتم بدھ نگر ضلع كے لوگوں كو كافی سارے مسائل كا سامنا كرنا پڑتا ہے جیسے صاف پانی صاف ہوا صاف سڑكیں ان سب سے گوتم بدھ نگر كے لوگ كافی پریشان ہیں صاف پانی نہیں آتا سڑكوں پر كچرا اور بارش جب ہوتی ہے تو سڑكوں پر پانی بھر جاتا ہے بارش كے موسم میں ان سڑكوں سے گزرنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے پھسلنا یہ سب لگا رہتا ہے كہ كہیں پھسل نہ جائیں كیچڑ ہوتا ہے بہت زیادہ ہم نے اپنے ایم ایل اے صاحب سے اس كی شكایت كی ہے ایم ایل اے صاحب نے وعدہ كیا ہے كہ جو بھی دقتیں ہیں ان كو جلدی سے جلد ختم كیا جائے گا